तैराकी करने का हमारे यहाँ कोई ऐसा है उच्च स्थान तो तालाब या नदी नहीं है लेकिन थोड़ी दूर हमारा ग्वारीघाट नर्मदा जी का किनारा है जहाँ हम लोग सारी टोली एक साथ जाते हैं और तैराकी करते समय बहुत आनंद आता है और वहाँ सावधानियाँ भी बहुत बरती जाती हैं और ग्वारीघाट के पास एक जिलहरी घाट है वहाँ से तो बहुत दूर दूर के लोग आते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हुए बहुत तैराकी एकत्र होते हैं और बहुत आनंद आता है आने जाने में और क्या तैराकी के बाद जो खाने पीने का वहाँ आनंद है का वो भी बहुत अलग है बहुत खूबसूरत वादियाँ भी देखो तो अच्छा लगता है और दूर दूर से लोग भक्तिमय भी वहाँ हैं भक्तिभाव भी होता है और तैराकी भी बहुत लोग आते हैं इस सबका ध्यान रखा जाता है बड़ी सावधानी के साथ एक दूसरे को देखते हुए और हम लोग खूब मौज मस्ती करते हुए तैराकी करते हैं अच्छा लगता है बहुत सुकून मिलता है तैराकी करने में और आनंद भी काफ़ी आता है वहाँ